हय म्हाका भाजी जाय आशिल्ली कसली कसली भाजी आसा तुज्या फुड्यान आं हां आं म्हाका घोसाळें कशें तर तुगेलें हय चार दिवपा जायना आं

आनी दुद्याची रेट कशी आसा हय तीस रुपया बी दिवपा जायना दुदी

आनी भेंड्याची भेंड्याची रेट कितली आसा आं कशे किलो आं आनी वालपापडी कशी आसा किलो आं आनी तामडे भाजी चुडी कशी

आनी मेतये भाजी कशी चुडी

आतां म्हाका सांग सगलें म्हाका हाफ हाफ किलो घालून दवरता मेतयेची एक चुडी दवर हांव तर तुगें सवाय बी आसलें जाल्यार न्हय चड बी घेतां भुरग्यांक लागून बऱ्या पडटा न्हय म्हणून किद्याक टॉनीक न्हय भाजी भाजी टॉनीक न्हय म्हणून भुरग्या खातीर मातशे बऱ्या पडटा म्हणून तें हांव न्हय भाजी हाडूं सोदतालें तुगे सवाय आसलें जाल्या मातशी चड घेतालें हांव ऑरगेनीक ओके बरें आसा जाल्यार रेट फावता ओके तर बरें हां घालून दवर